हमरा पैन्टिङ्ग करल भी बहुत अच्छा लगै छै आओर कटिङ्ग करल भी अय लेल हम कागजके हमेशा कटिङ्ग उटिङ्ग करके कार्डसँ किछु ने किछु बनाबैत रहै छी जे लोगो लोगके भी बहुत अच्छा लगै छै आओर हमर पेन्टिङ्ग भी बहुत अच्छा लगै छै अय लेल हम हमेशा अपना दोस्तके अपने हाथसँ बनायल समान दै छियै जे ओकरा बहुत अच्छा लगै छै आओर हम भी हम अपना घरके सजाबै लेल अपने हाथके उपयोग करके ही बहुत कुछ बनाबै छी जे बहुत अच्छा देखैमे भी लगै छै एहि लेल जो भी घरके ही सामान रहै छै ओ ओकर यूज करिके बहुत किछु बनायल जाइ छै जे शो के लेल दिखाबैके लेल बहुत अच्छा लगैत रहै छै रूममे लगेनाय आओर दोस्त लोगके भी एहि सबसँ पैसा सब बचै छै आओर अपन कला भी दिखाबैके मौका मिलै छै आओर अच्छा भी लगै छै अय लेल ई सब कर करल हमरा अच्छो भी लगैए आओर हम करबो करै छी तय कऽ लेल ई सब अऽ ई सबसँ अपन अपनो जिला समाजके प्रचार भी होइ छै ई सब करल बहुत अच्छा चीज होइ छै